सामढ़ा जेह्का एरिया ऐ ओह्दे फेमस स्कूल जि'यां ऐस मार्डनअकैडमी होई ब्राईट कैरियर होई गेआ एपी एस केवी आं एह् जेह्के स्कूल न एह् बड़े जादा फेमस की जेह्के मेनली जेह्के एपीएस ते केवी न उत्थें सीबीएसई दा सलेबस होंदा उत्थें बच्चें ई ब्राड थिंकिंग होंदी ओह्दे कन्नै ते जेह्की क्वालिटी ऑफ एजूकेशन ऐ इत्थें ठीक बी ऐ ते नेईं बी ऐ की के अं'ऊ प्रैफर करनी कि जेह्के मतलब इंटरनेशनल स्कूल्ज़ होंदे नी उत्थें बड़ी जादा इं'या अं'ऊ आखदी की बच्चे तोते होंदे ते ओह् इं'या पढ़ाई करदे उत्थें ते अं'ऊ चाह्न्नी कि जियां साढ़े नॉर्मल स्कूल न जेह्के सीबीएसई न जां ओह् न जेह्के एनसीईआरटी स्कूल न प्ही एह् नेह् कोई होने चाहिदे कि मतलब कि बच्चे जेह्के ना उं'दे कन्नै टफ कम्पीटीशन करी पान